میری ثقافت میں حیض کے دوران خواتین کو کچھ مخصوص اصولوں اور روایات پر عمل کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے جو مختلف علاقوں اور معاشی طبقات میں مختلف ہو سکتے ہیں زیادہ تر خاندانوں میں حیض کے دوران خواتین کو آرام کا مشورہ دیا جاتا ہے اور کچھ مذہبی یا ثقافتی روایات کے مطابق روایات یا مخصوص رسومات سے دور رہنے کو کہا جاتا ہے حیض کے دوران حفظان صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری سمجھا جاتا ہے جیسے سنریٹری پیڈ یا کپ کا استعمال باقاعدہ صفائی اور پانی کا زیادہ استعمال تاہم کچھ علاقوں میں ابھی بھی اس بارے میں آگہی کی کمی پائی جاتی ہیں خاص طور پر دیہی علاقوں میں جہاں مناسب سنریٹری مصنوعات اور تعلیم کی کمی ہے اس حوالے سے حالیہ برسوں میں آگہی بڑھ رہی ہے اور حکومت اور غیر سرکاری تنظیمیں اس موضوع پر شعور بیدار کرنے کے لیے مہمات چلا رہی ہیں تاکہ خواتین اپنی صحت کا بہترین خیال رکھ سکیں